हेलौ औ औ औ ओमफ्राय सोरमोनलाय अ ए औ औ औ औ

औ औ ए जायगाफ्राथ' बिराद मोजाङानो ओरै माबाथिं भुटान माबाथिंजायहाय मेरला जायगा बेरायथावथाव दङ आरो ओमफ्राय बेरायफैनो हागोन ओमफ्राय आङो बिदिनो इसे नोंनो खोन्थानायनि इसे फैसा लागोन आरो इसे होलांबानो जाबाय बिदिनो नोंनि गोसो नों बेसे होयो बारा लाखाया लानायालाय फास्स'सो होलांबानो जागोन बे दे बारा लाखाया आङो ओरैनो इसेल' लाखायो ओरै माबानायनि ओरैनो साहा लोंनो इसे बारा होलांदो बाल थिनस' बिदिसो होलांदो थिनस' होबा साबसिन जायोमोन आरो इसे अ ओमफ्राय गुगल पे खालामबानो जागोन दे ओमफ्राय माला फैगोन नोंलाय फुङावनो फुङाव फैगोन ना बेलासियाव ए दे होमबा सफैबा फन खालामदो आङो बै माबानानै माबाहरसै नोंखौ खोनथानोसै नों सफैबा औ दे औ अवेलकाम